ہاں ہلو جی کون جی جی بولیے جی بالکل بہت سارا ہے ہاں بتائیے آپ کب آئیں گے آپ تو جانتے ہیں کہ سیمسنگ جو ہے کمپنی ساؤتھ کوریا کی ہے اور سیمسنگ اسی اسی سے فیمس ہے کہ اس کا ڈسپلے جو ہوتا ہے بالکل ہی آنکھ آنکھوں کے لیے بالکل ویسے ہی ہوتا ہے اس کا جو ریٹنا ہوتے ہیں اس سے ہمارے آنکھوں پہ زیادہ ایفکٹ نہیں کرتا سب سے اہم خصوصیت اس کی یہی ہے اور اس کا بیٹری بیکپ کی ہم بات کریں تو پانچ ہزار بیٹری بیکپ ہے آپ ایک گھنٹہ میں اس کا فل چارج ہو جائے گا اس کے آپ بعد دن بھر اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں کوئی پروب ایشو نہیں ہے اور ہم اس کی فیچرس کی بات کریں تو اس میں نئی نیو جو فیچرس ڈالا گیا ہے اس میں آپ کا بہت سارے فیچرس ایسے ہیں اس میں پانچ کیمرہ لگے ہوئے ہیں اور اس کا جو کیمرہ بیکپ ہے وہ وہ ایک سو آٹھ میگا پکسل کے ہیں جوکہ بہت ہی ایک دم کلیئر صاف فوٹو دکھاتا ہے اس کے بعد اس میں جو آپ کو ریم مل جائے گا ریم جو ہے ایٹ جی بی کا ہے اور جو روم ہے وہ پانچ سو اٹھائیس جی بی کا ہے اور اس میں ڈبل دو سم لگ جائیں گے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ ایک ساتھ دو چیز یوز کرتے ہیں تو آپ کے موبائل کے سائڈ میں ایک ایک بلو کلر کا تھوڑا سا بندی ٹائپ کا رہے گا اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا دوسرا ایپ بھی اس میں ہونا ہے تو آپ اس میں ایک بہت ساری خصوصیات ہیں اور اس کے سب سے اس کی ٹرینڈس کی اگر ہم بات کریں تو یہ بہت ہی کم کوسٹ میں آپ کو ہمارے شاپ سے مل جائیں گی یہ صرف بیس ہزار میں آپ کو فون مل جائے گا آپ اگر لون پہ لینا چاہتے ہیں تو بھی ایولیبل ہیں اگر آپ اور کسی طریقے سے لینا چاہتے ہیں ای مائی ای مائی ای ایم آئی پہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بالکل ہی کم قست میں مل جائیں گی آپ کو ڈاؤن پیمنٹ ڈاؤن پیمنٹ بہت ہی کم کرنا ہے ٹوینٹی فائیو پرسینٹ ڈاؤن پیمنٹ کرنا ہے آپ کو اس کے بعد آپ کو فون مل جائے گا اس کے بعد آپ کرتے رہیں ہمارا ہماری جو دکان ہے وہ ہے بٹلہ ہاؤس ذاکر نگر اسلام مسجد کے پاس آپ کسی سے بھی پوچھیں گے اسلام مسجد جسٹ کے پاس سرفراز موبائل شاپ تو آپ کو بالکل اگزیکٹ لوکیشن بتا دیں گے یہ ہماری شاپ بہت ہی فیمس ہے اور ہم کیونکہ ہمارے ہمارے شاپ میں کوئی الّیگل کام نہیں ہوتا ہر ہر سامان بالکل بہتر سامان سے بہتر سامان دیا جاتا ہے اس لیے آپ ضرور وزٹ کریں آپ کو آپ کا فون مل جائے گا انشاء اللہ انشاء اللہ ضرور ضرور